मेरे अनुसार औद्योगिक दुनिया में लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर हमारी देश दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की रही है और सबसे महत्वपूर्ण यह है की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी भी प्रश्न का जवाब किसी भी फोटो को अच्छी क्वालिटी में और किसी भी चीज को चैट जी पी टी के द्वारा प्राप्त कर सकते है हम और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण औद्योगिक कौशल है जैसे डिजिटल मार्केटिंग कस्टमर रीलेशनशिप मैनेजमेंट और सर्च इंजन्स यह सब चीज़ें सिर्फ एक ही तरह इशारा करती है कि हमें आज कल के समय में कोई भी व्यस्त आना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग होती है जो कि हम ऑनलाइन सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और एड्स के द्वारा करते हैं डिजिटल मार्केटिंग भी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें हम कोई भी चीज को बिना गो डाउन के बिना दुकान के सेल कर सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेज़ोन जैसी एपस पर कस्टमर रीलेशनशीप कस्टमर रीलेशनशीप एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत ही सालों से भारत में चली आ रही है हम देखते हैं कि कोई भी दुकान शॉप छोटी से बड़ी दुकान इंडस्ट्रीज़ हर जगह कस्टमर रीलेशनशीप की जरूरत पड़ती है कस्टमर रीलेशनशिप एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने ग्राहक को अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं हम देखते हैं कि हम उन्हीं के पास समान लेने जाते हैं जिनसे हमारे व्यवहार अच्छे होते हैं और मार्केट मार्केट में तो बहुत सारी शॉप होती है लेकिन हम हमेषा एक ही शॉप पे क्यों जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमसे हमारे उनसे रीलेशन बहुत अच्छे हैं मैनेजमेंट मैनेजमेंट के लिए आज कल बड़े बड़े कोर्सेस होने लगे हैं जैसे एम बी ए एम सी ए मैनेजमेंट के द्वारा हम किसी भी आई टी सेक्टर कंपनी में या किसी भी कंपनी में जाके वर्क कर सकते हैं मैनेजमेंट कर सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं सेल्स कर सकते हैं डेवलपमेंट कर सकते हैं बिजनेस कर सकते हैं मैनेजमेंट में हमको हर चीज सिखाई जाती है मैंनेजमेंट एक कॉमर्स फील्ड का सब्जेक्ट है जिससे जिस जिसकी द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को समझाने का काम किसी भी व्यक्ति को इंगेज करने का काम कोई भी काम को संभालने की कौशलता समझते हैं हम देखते है कि भारत और पूरी दुनिया में सर्च इंजन गूगल जो काम कर रहा है वो और कोई नहीं कर सकता आप या मैं ऐसी कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते जिससे हम गूगल को टक्कर दे पाएं गूगल में हर चीज को आन्सर होता है हम गूगल पे जो सर्च करते हैं उसका आन्सर हमें गूगल पे मिलता है सर्च इंजन गूगल को नहीं बोलते हैं सर्च इंजन ब्राउजर्स को बोलते हैं परन्तु सारे सर्च इंजन टोटली डिपेंड ऑन क्रोम है हम देखते हैं कि गूगल कोरपरेशन ने जो क्रोम ब्राउजर बनाया है वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉंग ब्राउजर है यहाँ पर हम बहुत तरीके की चीज़ें कर सकते हैं जैसे हैकिंग ट्रैकिंग और भी इल्लीगल लीगल हर तरीके के काम इसमें कर सकते हैं गूगल पे इतना सारा डाटा ऐवलेबल है इतना सारा ऐवलेबल है कि हम कुछ भी चीज सर्च करें कुछ भी दुनिया के किसी भी कोने के सीज चर्च करें तो उसका आन्सर हमको मिलता है और वह बहुत ही छोटी ऐप्पलीकेशन के रूप में हमारे पास मौजूद है हम कभी भी वन क्लिक पे गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं और मेरे सबसे इन्टरेस्ट का सब्जेक्ट है आर्टीफिशल इंटेलिजेंस तो मैं तो आर्टीफिशल इंटेलिजेंस के साथ ही जाना चाहूँगा और आज कल के समय में आर्टीफिशल इंटेलिजेंस वाले लोगों को पैसे की कमी कभी नहीं होगी वो पैसा बहुत सारा कमाएंगे